بالیووڈ نے ہمارے ذہنوں پر بہت بڑا اثر کیا ہے خاص کر اس کا پہناوا مجھے شاہ رخ خان کے پہناوے بھی اچھے لگتے ہیں سلمان خان کا پہناوا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بخوبی پھٹے نیچے پینٹ جو ایک فیشن کا وہ رہا ہے بچوں میں خاص کر اس کے رجحان دیکھے گئے ہیں نئی پینٹ پھاڑ لیا گھٹنے پر سے ابھی بھی آج بھی ششی کپور کا جو دور تھا وہ آج بھی چلا آ رہا ہے لوگ بیل باٹم پہننا پسند کرتے ہیں اپنی تو ایک ہی چوائس ہے امیتابھ بچن امیتابھ کٹ پینٹ جو آج بھی میں پہن رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے